جی سر مجھے پوچھنا تھا آپ کے پاس پینٹوسیک اور ڈروٹین کا انجیکشن اویلیبل ہوگا سر میں دہلی سے بول رہی ہوں سینٹرل دہلی سے اوکے

سر میں نے جو یہاں پہ دکھایا ہے دلّی میں میں نے ہاسپٹل یہاں سنجیون میں دکھایا ہے تو وہیں کے ڈاکٹر نے مجھے پرسکرائب کرا ہے یہ انجیکشن مجھے اپنی مدر کے لیے چاہیے تھا اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے میں آپ کو واٹس اپ کر دیتی ہوں پرسکرپشن

اچھا تو ایک دو دن میں پکا ہے یا پھر آپ کو ٹائم لگ جائے گا کتنا ٹائم لگ جائے گا جیسے آپ مجھے پوسیبلٹی دیجیے نا کہ اگر مل جائیں گے نا ایک دو دن میں کیونکہ اچھا تو کنفرم مل جائے گا تو آپ

ٹھیک ہے اب میں آپ کو پرسکرپشن سینڈ کرتی ہوں آپ اس میں دیکھ لیجیے مجھے جو ہے ویسے میں آپ کو وربلی سمجھا رہی ہوں پینٹوسیکس کا جو انجیکشن ہے مجھے ویکلی مجھے ویکلی مطلب سیون ڈیز کے چاہئیں پینٹو سیکس والے انجیکشن کیونکہ وہ ڈیلی بولے ہیں گیس کے حساب سے ٹھیک ہے اور ڈروٹین والا جو ہے وہ میں ایس او ایس دینا ہے وہ مجھے ہاں تو ڈروٹین والے کے لیے تو آپ اس کو جو ہے وہ فائیو کر دیجیے چاہے اور پینٹو سکس والے جو ہیں وہ سیون کر دیجیے اس طرح سے کر دیجیے ہاں مدر نے یوز کرے ہیں مگر ابھی پرسنلی ایسے ہی منگوا رہی ہوں ویسے تو ہاسپیٹل سے ہی انہوں نے ہی رکھی تھی اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اچھا ہاں وہ اسٹورج کا آپ بتا دیجیے گا مجھے آپ نے ایک اوکے اچھا ٹھیک ہے میں وہ میں ایسے ہی کر لوں گی آپ کروا دیجیے یہ والا میں اور پے ٹی ایم کیسے پے وہ کرنا پڑے گا اماؤنٹ وغیرہ جی ٹھیک ہے ایسے کروا دیجیے آپ یہ دونوں تینوں چیزیں کروا دیجیے دونوں پینٹو سیکس کا بھی اور ڈروٹین بھی جی ٹھیک ہے تھینک یو